आं किदें गो रेश्मा हय गो सगळी बरी आहा गो आमी तुमी बरी आहा मुगो सगळी हय हय आहा गो सगळी बरी आसा आमगेर आनी किद्याक फोन केल्लो तर आं हां हां आ येता गो आमी तशी ना गो आतां हे फावटी येता गो हांव हे फावटी तशें कांय काम बीन ना चडशें पूण आतां हे फावटी येतले हांव नाका नाका नाका आमी येता येवपाची गर नाका पूण हांव येतले गो ह्या वर्सा हांवेनूय चिंतलेले येतलेच म्हुणून आं गो सगळ्यांक घेवनूत येता गो आ तशी सुटी ना गो हांव वायटाचेर येता गो आ ना बायकार आमी येना हांव कारूत घेवन येता रेंटाची करून आ नाका नाका तुका परत थंयच्यान यो थंय यो अशें नाका आमगे आहा गो शेजारचो एकटो तेका हांव घेवन येता होय तशेंच करूंया मगो पयलीं तुमगेरूच येता गो मागीर आमी सगळी या मुगो आ आगो कांय ना गो तो आमचोच गो वळकीचो कळ्ळें न्हू तोय म्हणटालो ओन्हू या मुगे भाभी सप्तकाक म्हणटालो हांयें म्हणलें या रे म्हटलें कळ्ळें न्हू होय होय आमी सगळीं येतली गो तो फक्त आमचो येवन आमकां घेवन तो येतलो न्हू तेगेली कोण येवपाना होय गो आमचो शेजारीत तो आ सकाळचीच येतली आमी सकाळचीत येतली ना ना सकाळचीच येतली बरें तर बरें